हैल्लो जी हांजी हांजी हांजी हां हां हांजी एह्दा जेह्ड़ा सलेबस ऐ त्यार कीते दा ऐ इ'नें पी ऐस्स सी होंदा ना पब्लिक सर्विस कमीशन इ'नें त्यार करोआए दा ऐ के ऐस्स आस्तै सलेबस जेह्ड़ा ओह् कताबां तुसें गी यूनिवर्सिटी दा बी लब्भी सकदियां लेकन ओह्दे च एह् ऐ कि कोई इक्कै निं ऐ कि तुस इक्कै कताब पढ़ियै करी लैगे ओ उ'नें सलेबस बनाए दा सलेबस दे अंदर कोई बेशुमार कताबां न ओह् किश तुसें कल्चरल अकैडमी दा लब्भी सकदियां किश डोगरी संस्था दा किश यूनिवर्सिटी दा किश ऐसियां बी हैन जेहड़ियां तुसें राइटरें कोला लैने पौनियां न बैसे इक्कै कुतै आखो तुस के इक्कै कोई कताब ऐसी ऐ जिसी पढ़ियै तुस ते के ऐस्स करी लैगेओ ओह् निं ऐ बक्खरी बक्खरियां कताबां न सलेबस ऐ सलेबस ऐ कताबां बक्खरियां बक्खरियां न सारियां इक ज'गा निं उपलब्ध होई सकदियां हां हां हां बक्ख बक्ख संस्थाएं कोल पेदियां जि'यां कल्चरल अकैडमी कोल न किश कताबां किश डोगरी संस्था कोल न केईं यूनिवर्सिटी न किश बोर्ड दियां कताबां न ते बिच्च ऐसियां कताबां बी हैन जेह्ड़ियां राइटरें कोला गै थ्होई सकदियां जि'नें पर्सनल राइटर ने अपनी कताब रक्खी दी होऐ बैसे तुस करो के ऐस्स करना चांह्दे ओ ते अच्छी गल्ल ऐ ओके ओके ओके ओके